हमारे किचन में बहुत सारे बर्तन हैं और उसमें सबसे पहले हम किचन में अपने इस्तेमाल करते हैं कुकर का कुकर में सबसे पहले हम दाल को धुलते हैं दाल को धुलने के बाद उसमें फिर पानी डालते हैं और सिटी लगाते है तीन सिटी लगाते हैं दाल अच्छी बन ज्यादे अच्छी खड़ी दाल बनाना है तो दो सिटी लगाते हैं और एकदम गली हुई दाल बनाना है तो तीन सिटी लगाते हैं फिर उसके बाद उतार देते हैं उतारने के बाद सिटी निकल जाए तब उसे खोलते हैं खोलने के बाद उसको दाल को हम पलट ले पलट लेते हैं एक छोटा सा भगोना या जितना दाल है उसके अनुसार उतना बड़ा बर्तन में हम उसको पलट लेते हैं पलटने के बाद उसमें चावल धुल कर हम डालते हैं चावल डालने के बाद फिर उसको भी चावल धु धुलते हैं चावल डालते हैं फिर उसके बाद सब्जी बनाने के लिए कड़ाही का हम इस्तेमाल करते हैं कड़ाही में सब्जी को बनाने के लिए सब्जी बनाने की विधि सब्जी को सबसे पहले हम सब्जी काटेंगे आलू है पालक है बैंगन है जो भी कुछ भी है सबसे पहले काटेंगे उसके साथ तड़का मारने के लिए हम प्याज है लहसुन है अदरक है धनियाँ है टमाटर है ये सब भी काट लेते हैं साथ में फिर प्याज लहसुन धनियाँ मिर्चा का तड़का देकर और सब्जी का मतलब भूजने के लिए उसको तल देते हैं तलने के बाद उसको फिर मसाला हल्का सा हल मसाला डाल कर भी तलते हैं मसाला तलने के बाद भी फिर उसको पानी थोड़ा रसदार बनाना है तो थोड़ा पानी डालना पड़ता है फिर उसके बाद उसे फिर ढक देते है एक थाली के से ढकते हैं फिर उसके बाद जब पक जाए सब्जी टॉ उसको उतार देते हैं उतारने के बाद फिर हम अपने किचन में आटा गूँथे रहते हैं आटा गूँथे रहते हैं तो तावा और चौकी बेलन का भी इस्तेमाल करते हैं चौकी बेलन का इस्तेमाल करते है फिर रो रोटी को काटते हैं मतलब आटा को काटते हैं फिर उसको गोल गोल चौकी के हाथो के इशारा से उसे गोल गोल करते हैं गोल गोल करने के बाद उसको हाथो के सहारे बेलन से हाथों का सहारा लेकर उसको घूमाते हैं रोटी जब गोली हो जाती है तवा पर हम डाल देते हैं जब तवा पर डाल देते हैं तो उसे चिमटा के सहारा से उलाटते पलाटते हैं फिर उसके बाद रोटी को उलट पलट के फिर उसे आँच दिखा कर सेंकते हैं ये आँच दिखा कर सेंके या तवा पर भी सेंक ले फुल जाएगी रोटी तो इसे भी कैसरोल में हम रख देते हैं कैसरोल में सारे रोटी जब बन जाये उसे हम रख कर बंद कर देते हैं कैसरोल में फिर और हमको चाय अगर बनाना है तो चाय भी एक टोप का मदद कर टोप की मदद से टोप में हम चाय दूध लेते हैं चाय ले दूध लेते हैं पानी लेते हैं चीनी लेते हैं चाय लेते हैं अदरक लेते हैं इलायची लेते हैं तेजपत्ता लेते है मिर्च उर्च जो भी मतलब अपने हिसाब जैसा चाय पीना होता है उस तरीका का इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए हम हमको पसंद है चाय में दूध हल्का सा पानी और दूध पानी डाल लेते हैं फिर उसके बाद जो उ खैल जाय चाय उसमें डालते हैं फिर उसके बाद अदरक दाल देते हैं फिर चीनी डालते हैं पक जाय दोनों जब आ पक जाए तो उसे छान कर कप प्याले में रखकर फिर उसे पीते हैं फिर उसके बाद इसी तरीका से फिर दाल को अगर फ्राई करना है तो दाल को फ्राई करना है तो कैसे करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं दाल को फ्राई करने के लिए प्याज काटते हैं टमाटर काटते हैं धनियाँ काटते हैं मिर्च काटते हैं और उसके बाद वो तेल थोड़ा या घी में डाल कर उसे फराई करते है उसे तलते हैं उसे कलछुल होता है उसमें या तो तवा में या तो कढ़ाई में उसे तलते हैं तलने के बाद उसमें दाल पलट देते हैं दाल पलट कर उसको तल देते हैं फिर वो तलने के बाद उसको ढक देते हैं कि उसकी गंध उड़ने न पाए उसकी जो महक होती है जीरा से छौंका तड़का दिया जाता है तो उड़ने न पाए इसलिए उसको हम ढक देते हैं फिर उसके बाद सब कुछ हम अपने किचन में बहुत सारे बर्तन का इसमें खुरुपा प्लेट का थाली का और चम्मच का भी इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे बर्तन दूध गर्म करने के लिए उह उ भी टोपे का इस्तेमाल किया जाता है या कढ़ाई किसी किसी घर कढ़ाही में भी इस्तेमाल किया जाता है किसी किसी घर में टोप में भी इस्तेमाल किया जाता है एक डंडे वाला टोप होता है उसमें हाथ न जलने के लिए इसलिए डंडे वाला टोप का इस्तेमाल किया जाता है फिर इसके बाद जो भी दूध को भी गर्म करके ढक देते हैं हम अपने किचन में ही और फिर उसके बाद अगर किचन में अगर हमको कुछ और मैगी वैगी भी बनाना है तो उसे भी कढ़ाई में बनाते हैं मैगी बनाने के लिए मैगी की चम्मच आता है उसको हम उसी के प्याज काटते हैं और धनियाँ काटते हैं मटर काटते हैं मटर डालते हैं टमाटर काटते है और फिर उसके बाद सब कुछ डाल कर फिर मैगी को हल्का सा वाफ लेते हैं इस तरीका से भी बनता है मैगी और ऐसे भी बनता है एक ही साथ डाल कर बनाया बनाया जाता है मैगी मतलब बिना तले बिना उबाले हुए भी जैसे जैसे तल कर भी मसाला पानी उसमें डाल कर भी बना खा लेते हैं इस तरीका से भी बनता है और इस तरीका से भी बनता है जिस तरीका से मैं बताई हूँ और और चावल भी फराइ करना है तो चावल में भी तेज पात और जीरा से उसे हम फराइ कर देते हैं और चावल बनाते समय भी फराइ कर लेते हैं और अंत में भी फराइ करते हैं पहले चावल को फराइ करना है तो पहले से ही जीरा और घी और तेजपात का तड़का देकर फिर उसमें हम चावल पानी देकर सिटी लगा देते हैं इस तरीका से भी चावल फराइ हो जाता है और और नहीं तो अगर चावल बना लिए हैं तो फराइ करना है तो उसे कड़ाही में हम जीरा और घी तेजपात का तड़का देकर उसमें हम चावल डाल कर उसे भी फराइ कर लेते हैं उस तरीका से भी फराइ होता है और सादा फराइ होता है वो मसालादार अगर चावल फराइ करना है तो मसालादार चावल फराइ में प्याज काटते हैं मटर डाल देते हैं और धनियाँ मिर्च जो भी ये भी होता है हल्का सा मसाला हल्दी ये भी तड़के में डाल कर भूज कर उसे चावल फ्राई हम भी बोलते हैं इसी तरीका से मतलब बनता है